हू फ़ोटोग्राफ़ी अगरि कंहिंजो शौक़ु आहे त मां उनखे हीअ ई उ हीअ ई सलाह ॾींदुमि अगरि उनखे शौक़ु आहे न उन में पैसो आहे अकेलो उन खे वणेसि उहो त करणु खाली फ़ोटोग्राफ़ी वणे थो फ़ोटोग्राफ़ी में अॻियां हली करे जाम भविष्य सुठो आहे अगरि फ़ोटोग्राफ़ी अगरि हू शुरू करे थो त मां त चयां थो पहिरें श पहिरें इन शुरू में हू मोबाइल खां करे मोबाइल खां सिखे मोबाइल खां बि करे करे हिकदमि मस्तु प्रोफ़ेशनल उनखां फ़ोटोग्राफ़ी अगरि हू करे थो माण्हू त जाम सुठी ॻाल्हि आहे पोइ अॻियां हली करे में भविष्य छो आहे मां तव्हां खे ॿुधायां थो इन में हाणे भविष्य में इन लाइ आहे छो कि तव्हां खे ख़बर आहे जेकी जे शादी जेकी आहे न शादियूं शादी खाली असांजे भारत में न आहे अॼु सॼे श अञा सॼे दुनिया में जेकी पृथ्वी आहे जेतिरा देश आहिनि सभिनि में शादियूं वादियूं थींदियूं आहिनि हर जॻह ते फ़ोटा वोटा खिचण जो रिवाजु आहे त हाणे तव्हां हिकु सम्झो कि अगरि हिक माण्हू केरु फ़ोटोग्राफ़्रर आहे उनखे अगरि ऑडर मिले थो शादी जो तव्हां खे शादी जो खपे खाली अन फ़ॉटोग्राफ़ी जो ऑडर न हूंदो आहे वीडियोग्राफ़ी जो बि हूंदो आहे वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी प्लस एडिटिंग इहे सभु हूंदा आहिनि टे टे आइटम हूंदी आहिनि अंदर प्लस हुनखे प्रिंट करण जो ई हिक ई सभु अगरि हू माण्हू करे थो त न न करे उनखे फ़ोटोग्राफ़ी जे मिले त ॿ टे लख त ईअं ई मिली वेंदा अगरि अहिड़ा हाणे साल में हूंदा आहिनि ॿारहं महिना ठीकु आहे ॿारहं महिने में हुनखे हिक में ॿ या टे लख रुपया कमाए थो अगरि साल में ॿारह महिना हूंदा आहिनि ॿारहं महिने में टे सौ पंजहठि ॾींहं हूंदा आहिनि टे सौ पंजहठि ॾींहं में अगरि हुनखे चार पंज ऑडर बि मिली वञनि टे लख हिक जा पकिड़ो घटि में घटि बाकी जहिड़ो ऑडर जहिड़ो कैमरे जहिड़ा जहिड़ो कैमरा वेरा पैसा घटि में घटि टे लख तव्हां पकिड़ो त टे लख हिनि टू पंज घणा थियनि था सिधो थियनि था वञी करे पंद्रहं लख रुपयो टे लख आहिनि टू पंज अगरि पंज ऑडर अचनि त साल में पंज ऑडर त अची विया जंहिं महिल शादियूं एॾी थींदियूं आहिनि महिने टे टे चार चार पंज पंज छ्ह छह शादियूं थींदियूं आहिनि पंज ऑडर घटि में घटि पंद्रहं लख रुपया के ईअं मिली वियसि घणा साल में उन जी इंकम निकरी आयसि अगरि पंद्रहं लख ख़र्चो केतिरो थियो कैमरा जो कैमरे जो ख़र्चो न ईंदो हुनजी हिम्मत आहे कि हू आहियो वठे केतिरो थो टीह हज़ार पंजाह हज़ार लख रुपया वधीक हलो पंज लख रुपया कैमरा वठे थो ॾह हलो सभु मिलाए करे अठ लख में करेसि त इनजा अठ लख में साल में गुनो घणा निकाला अथईं अठ जा पंद्रहं थी वियसि सिधो सिधो पंद्रहं लख मतिलबु सत लखनि खां मथे हू फ़ाइदो निकारे थो खाली साल में अॻियां हली करे जाम हुन में फ़्यूचर आहे अगरि अॻियां हले थो यू ट्यूब में वञे थो त जाम स्कोप आहे